नहीं मैंने कभी भी किसी ऑनलाइन गेमिंग या टूर्नामेंट या प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया है क्योंकि मुझे खेल कूद में थोड़ा कम ही रूचि है इस वजह से जहाँ कहीं भी या मेरे विद्यालय में या मेरी जो अलग से कोचिंग चलती थी जहाँ पर भी यह सब कुछ होता था ऑनलाइन गेमिंग टूर्नामेंट या फिर कोई प्रतियोगिता होती थी तो मैं इन किसी भी चीज़ों में भाग नहीं लेती थी इस वजह से मैंने कभी न कोई प्रतियोगिता में भाग लिया न किसी टूर्नामेंट में भाग लिया इसीलिए मेरा इस प्रतियोगिता से संबंधित कोई भी अनुभव नहीं रहा है और न ही मुझे इसके आयोजन के बारे में कुछ भी पता है अगर ऐसा होता तो में बता देती लेकिन में मेरे को रूचि ही नहीं है खेल कूद में या किसी प्रतियोगिता में भाग लेने में या किसी ऑनलाइन गेमिंग टूर्नामेंट में भाग लेने में मुझे किसी भी प्रकार की किसी भी तरीके से कोई रूचि नहीं रही है इसीलिए मेरा इन सब चीज़ों में कोई भी अनुभव नहीं है